जी हमें मेरे पसंदीदा लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं जिस इनको मुझे उनकी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि एक मुक्त किताब है प्रेम प्रतीक जिसमें वो प्रेम के बारे में कुछ कहानियाँ लिखी हैं जिसको मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और इनकी किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ जितनी भी किताबें इनकी अभी तक छपी हुईं थीं मैं सारी किताब पढ़के सबके बारे में पढ़ा हूँ और उसको याद भी रखा हूँ